आमचो सांस्कृतीक मुखेल वेवसाय असो ना पूण गांवांतल्यो बायलो हांचो वेगवेगळो पंगड आसा आनी ते फुगडी घालतात आनी ते वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटो घेतात इनामांय मेळटात इनामां मेळ्ळे ना जाल्यारूय तांकां भाग घेतलो म्हणून पयशे मेळटात